ओइ हेलौ आत्सा मोनसे बाथ्रा उम जोंहा माखासे बिबारनि बागान बिबार गारदेन जोंनि न'नि लांगोनायाव जों बानायदोङो बे बिबार माखासे रोखोमनि बिबार दङ बाहाय जेरैहाय जोङो गेन्दा बिबार दालिया टुलिप बेनिफ्राय बावहाय केकटासफोरबो माखासे दं बे बागानाव ओम नैबे दा बेस्ट सिजोन जाना दङ बेवहाय मोजां मोजां बिबार बारग्रा बिबार फुलि ओह स्पिसियेलि डालिया बिबारा जोबोद मोजां जाबाय दङ जोबोद मोजां बारदों नै दा बेनिफ्राय गेन्दा बिबारखौ बेथ' नायनायनि थाखायबो जोबोद समायना नायनायनि थाखायबो समायना बेनिफ्राय बेखौ जोङो माखासे बिबारखौ बायदि फुजाफ्राव जोङो माला सुनानै इसोर सिबिनायावबो जों बेफोरखौ बाहायो फारसेथिं मोनसे गोनांथार बाथ्राया जाहैदोङो जोङो माखासे बिबारखौ जोङो मोदोमनाय थाव बा माखासे मिडिसिन बिदिनो स्पेसियेलि मोदोमनाय थावफ्राव जों बाहायनानै जोङो बिबारखौ बाहायनो हायो बिबारनि बेसेना जोबोद बह्रा बिबारा जोंनि थाखाय गोनांथार बिनि थाखायनो बिबार गायनाया गोनांथि दं आरो अह बानायनांगोन बानायनांगोन बानाय अह आंनावबो एसे बानायनाय बे बिबार फुलि बेगर मोननो हायो आरो माखासे रोखोमनि बिबार फुलि बा बेगर बेखौ जोङो नारसारिनिफ्राय लाबोनो हायो नङाब्ला आथिखालाव आरो मोनसे राहा दङ जेब्ला बे इ कार्ट अनलाइन बे मारकेट बेफोरावबो जोङो बिहरनानै थाबनो मोननो हायो बिबारनि बेगरफोरखौ बेनिखायनो खिन्थु बिबार गायनायाव नोजोर हो बावहाय दैयाथ' से नाम्बार दैजों लोगोसेनो हासार ओह ओह

हासारा जोंनि गोबोर हासारानो बेहाय साबसिन जों बाहायनो हायो अह अह गोबोर हासारानो सबसे अह अह ओं अके अके थेंकिउ थेंकिउ मोजांनि मोजांनि मोजां बिबार गायनो लादों रादाबखौ मोननानै गोजोननाय थाबाय आंनि बायदि समायना बिबार बागान जागोन आं साननानै लाबाय मोनसे जेब्ला सम मोनो बिबारा जेब्ला बारफुंनाय जायो खनसे रादाब हरदो अह नायहैगोन आंबो नायहैगोन

औ

उम नेटखौनो होनांगोन फेनसिं नेट होनांगोन बे गावबा गाव ओं दिजाइन आरो स्टाइलजों सोनारगोन बेयो ओं बागोन औ अब्ला फोजोबनोसै अके गोजोन्थों दे गोजोन